تلنگانہ میں ڈیجیٹیلائزیشن اور ورکنگ ریموٹلی بہت فائدے مند ثابت ہو سکتا ہے اور یہ دو چیزیں تلنگانہ سرکار کے لیے قابل توجہ ہیں کوئی بھی کاروبار کو ہم آسانی سے انٹرنیٹ کے ذریعے عام عوام میں پھیلا سکتے ہیں اور ہمارے کاروبار کے لیے جس طرح کے بھی لوگوں کی ضرورت ہو انہیں ہم گھر بیٹھے نوکری دے سکتے ہیں جس سے ہمیں دفتر کو کرایہ پر لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اسی طرح تلنگانہ سرکار کو بھی ورکنگ ریموٹلی کے ویکنسیز نکالنے چاہیے جس سے بےروزگاری کم ہوگی